हमारे यहाँ बैतूल में तो कोई भी किसानों के ऊपर कोई भी बातें हो तो वहाँ बैतूल टॉक्स या फिर अन्य समाचार पत्र के माध्यम से उस बातों को बताते हैं और हमारे यहाँ पर बातों को बहुत पारदर्शिता से लिया जाता है